जिते लाइब्रेरी जो सुवालु आहे त मूंखे मुंहिंजे घर में ई लाइब्रेरी आहे मूं वटि सॼो सनातन धर्म जो आहे गीता जो सॼो अनेक प्रकार जा बुक मूं वटि पिया आहिनि गीता जा रमायण जा असांजे श्री श्री प्रेम प्रकाश पंथ जा सदगुरु स्वामी टीऊंराम महाराजनि जी जो जनमु सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराजन जो सॼो जीवन चरित्र सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महारज जी जो जीवन चरित्र उन खां पोइ स वग़ैरह वग़ैरह जेके आहिनि मूं वटि सॼा धार्मिक पुस्तक आहिनि असीं पंहिंजो आतम लाल कीअं ॻोल्हे रहूं उन खां सवाइ ॿिया बि जेके ज़रूरी आहिनि उहे मुंहिंजे घरु आहिनि मूंखे घर में लाइब्रेरी आहे मां जेॾीमहिल चाहियां उहो उन लाइब्रेरी जो यूज़ करे सघां अहिड़े हिसाबु सां मुंहिंजी लाइब्रेरी घर में आहे ऐं पर कहिड़ी अध्यात्मिक लाइब्रेरी जो मूंखे सभु अध्यात्मिक पुस्तकूं थियनि रामायण महाभारत उहो गुजरातीअ में वरी चऊं हिंदीअ में चऊं अंग्रेज़ी में चऊं मूंखे अंग्रेज़ी में बि सॼो गीता जो सॼो ज्ञान आहे उहे सभु बुक्स बुक्स आहिनि जेके मां पढ़ी करे पंहिंजो ज्ञानु हासिलु कंदो आहियां सतनाम साखी